बार्देसान खूब शाळा आसा जशे की सॅट अँटनी हायस्कूल नामोशी गिरी सॅकरेर्ड हार्ट स्कूल चर्बी चिक्स हायस्कूल सेंट मेरी एल डी सामंत मेमोरीयल हाय स्कूल किर्ती विद्यालय सारस्वत विद्यालय आनी महाविद्याल्यान ध्यान ज्ञानाप्रसाराक झे सेंट झेवियर्स सारास सारस्वत विद्यालय आनी खूबशीं महाविद्यालयां आसा पर शाळेची फि खूब थोडे जाणांक परवडना थोडे शाळेंनी फि बरी आसता थोड्यांक परवडटा पण थोड्या शाळेंनी फिज खूब आसता आनी चड लोकांक हि फिज परवडना म्हूण थोड्या शाळेंनी फिज मातशे कम करचे अशें लोक मागता